जियां साह्नू कोआशन पुच्छे दा हा कि स्कूलें च वोकेशनल एजुकेशन पढ़़ानी चाहिदी जां नेईं बिल्कुल पढ़ानी चाहिदी क्योंकि बच्चे दा सिर्फ पढ़ना गै सब कुछ नी हुंदा इयां कताबी कीड़ा नी हुंदा सब कुछ कताबें दा पढ़ेआ जो पढ़ेआ बाहरां कक्ख नी पढ़ेआ और उस स्हाबै दे कम्म कराने चाहिदे जिस स्हाबै दे अग्गे बी कम्म औन एह् इन्ना पढ़ेआ नौकरी बाद च थ्होनी नेईं खज्जलें आंगर फिरदे रौह्ना उद्दर बस बालीबाल कुट्टना जाइयै उत्थै कदें बैटबाल खेढना बंदा कम्म सिक्खे दा घरा दा खर्चा चलाई सकदा जियां कारपेंटरी ओह् प्लंबिंग बगैरा सिक्खी दी होवे सब कुछ कुछ बी सखाना चाहिदा हुन बच्चे पैहले उस स्हाबा कि बच्चा शैल पढ़ा भामें घट्ट ते ऐहा कम्म करै ते की जियां कुकिंग दा एह् सिक्खी लै होर होटल मैनेजमेंट ओस्स स्हाब दा कम्म कराना कि बंदा अग्गै जाइयै कुछ बनी जा भामें नौकरी नेईं थ्होए गौरमैंट घर चलाने जोगा बनी जा बाद चां बंदा खज्जल नशे ते जां फिर कुत्तें आंगर आवारगर्दी करनी कदें कुहा कन्नै फिरना कदें कैहा कन्ने फिरना ओह् गलत होई जंदा ना नौकरी ते इयां बी थ्होआ दी बड़ी घट्ट ऐ बड़ी घट्ट नौकरी थ्होआ दी ऐ हुन नौकरी दी वैल्यू बड़ी घट्ट पर स्हानू पता आर्मी दी चार साल होई गेई नौकरी ते थ्होआ दी गै नेईं सब इक स्हाब दा नौकरी खत्म गै होआ दी बल्लें बल्लें ते इस बास्तै स्हानू उस स्हाब दी एजुकेशन लैनी चाहिदी जेह्ड़ी स्हानू अग्गै कम्म औग एह् नी कि आं भाई औरंगजेब दे बारे च पढ़ो ओह्दे बारे च पढ़ो ओह्दे बारे च पढ़ो उंदे बारे च अहें पढियै़ लैना केह् ओह् सनाओ स्हानू ना स्हानू उन्दे कन्नै कोला लेना देना ना स्हानू उसदा कोई ओह् आना जे उंदा पढ़गे बी ते केह् निकलना प्लंबिंग प्लुंबिंग दे बारे च सिक्खे दा इत्थे तार फिट करनी इयां तार फिट करनी सब पता लग्गी जंदा बंदे गी भला कियां किस स्हाब दा करना कम्म सिक्खै बंदा उस स्हाब दा

ओह् पढ़ाई बी चलो कम्म आंदी ऐ पर हुन उस स्हाब दियां नौकरियां नी रेह्दि यां भाई हर बंदे दी नौकरी पूरी होवे ओह् बनदे इंटेलीजेंट बंदे स्हानू पैहले दिक्खी लैना चाहिदी कि कुदा किस स्हाब दा बेस ऐ कुदा कैह्दे च इंटरस्ट ऐ कोहा बंदे गी पढ़ाई च इंटरस्ट हुंदा कोहा गी कोई कम्म च इंटरस्ट हुंदा कोहा गी गेमाां च इंटरस्ट हुंदा जिसी गेमा च इंटरस्ट ऐ उसी गेम गेमा च ज्यादा जान देना जुसी जुसी होर कैहा चीजा च प्लंबिंग प्लुंबिंग च इंटरस्ट ऐ उसी प्लंबरा दा लेकिन साढ़े पेरेंट्स उस स्हाब दे साढ़े पेरेंट्स जुदे त्रुंजा नंबर बी आंदे उसी बी आखदे पढ़ पढ़ बंदा किन्ना पढ़ै नेई पढ़ी दे हुंदे हर बंदे दा दमाग इक्को लेहा नी हुंदा साह्ने बंदें गी बक्खरे बक्खरे पाना चाहिदा जियां कोहा दा मन ऐ खेलने दा खेलने गी जान देना चाहिदा उसी पूरी स्पोर्ट करनी चाहिदी जे कोहा अज्ज कल्ल ते हुन ई स्पोर्ट च बी करी उड़न ना जियां इंडोर गेम होई गेई पबजी वगैरा ओह्दे च बी बच्चे गी उस सैड बी जान देना चाहिदा हुन सारे गै पढ़ग ते ओह् कुन्नै ओह् जगह कुन्नै सांभनी समझे नी उदे च बी बहुत पैसा ऐ एह् सोचदे घरा दे इंडियन पेरेंट्स सोचदे कि पढ़ाई जो ऐ सब पढ़ाई ऐ सब पढ़ाई नी ऐ कुछ और बी होर टाइप दी एजुकेशन होनी चाइदी जियां चाइना च जे बंदा गेम्स च जाना चाहंदा उसी गेम्स च जान देना चाहिदा जेह्ड़ा बंदा एनीमल उनिमल च फोटोग्राफरी च जाना चाहंदा फोटोग्राफरी च उसी स्टार्टिंग च उद्धर स्पोर्ट करदे एह् नी कि आं तूं पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ियै कक्ख नी लब्भदा बाद चा बंदा खज्जल होंदा मेरे कन्नै ऐहे ऐहे मुड़ें जुनें जुनें ग्रैजुएशन ग्रुजुएशन कीती दी बेचारा ओह् जेह्ड़ा शैल शैल नंबर आए बचैरे दे प्राइवेट स्कूलें च पढ़ा ते सत्त सत्त ज्हार तनखा केह् फायदा इन्ना पढ़ियै जेकर ओह् फिजिकल च थोह्ड़़े स्ट्रांग हुंदे ना ते उंदी नौकरी पक्की ही ओह् सिर्फ शुरू तूं के पढ़दे आए उनें फिजिकल च स्ट्रांग होए गै नी ते मेरे कन्नै इक बंदा ऐ ओह् ओह् फिजिकल च बी ऐवरेज ही ते एजुकेशन च बी ऐव मतलब कि पढ़ाई च बी ऐवरेज ही ते ओह् ओह् इस टाइम नौकर ऐ मतलब कि गौरमैंट जॉब बड़ी जरूरी होई गेई अज्ज कल्ल ते गौरमैंट जॉब दी वैल्यू बड़ी ऐ